तऽ सर की हाल समाचार अपन आइ खानामे की छै दालि भात सब्जी तरुआ पापड़ हूँ हॅं हॅं हमरो सभके नीक तऽ ओहे दालि से सब्जी तरुआ पापड़ चऽ चिन्नी ओहे सभ खाना लोकके पसन्द रहै छै ओहे सभ खाना खाइ विवाह शादीमे माँछो मीट बनै छै

हॅं हॅं अहाँ सर ठीक छियै ने रसगुल्लो आओर बनै छै विवाह शादी मे हॅं हॅं बनतै खाना बनतै तऽ खाना खा लेब आबि कऽ दालि भात तरुआ पापड़ दही चिन्नी आर आबि कऽ खा लेब

मिथिलाके भोजन तऽ ओहे सभ होइ छै हूँ तहन कि बनतै इएह सभ ने मिथिलाके भोजन बनै छै अच्छा ठीक छै कोबी के तरुआ

हर चीज के तरुआ होइ छै चौड़चन के भोजन होइ छै के होइ छै रसगुल्ला भोजन भेल सभचीज ओ होइ छै पूरी जिलेबी बुनिऑं सभ होइ छै मुड़न उपनयन एहि सभमे बनै छै ठीक छै

ठीक छै रखै छी